हमरा सबके इलाकाके तऽ असली माँछ भेल कब्बै सिङ्गही माङ्गुर लेकिन आब तऽ ई देखै छिए धीरे धीरे आब विलुप्त होइके कगारपर आबि गेलै हँ लेकिन सबसँ प्रिय मछली तऽ भऽ गेल रेहू भऽ गेल जे कि सब हर जगह भेटैए लेकिन हमर सबके एकटा स्वादिष्ट मछलिए सिङ्गही माङ्गुर कब्बै